हँ ई जे छै सभसँ पहिलुक तऽ हमर गामके बारेमे सभसँ महत्वपूर्ण घटना छै मण्डन मिश्र आ शङ्कराचार्यके बारेमे सभसँ पहिने तऽ हमर मण्डन मिश्र जे हम सुनैत छियै जे हमर गाँवमे मण्डन मिश्रके स्थान छलै तऽ ओ तऽ देखबो केलियैए लेकिन जे छै बहुत पहिने सुनलियैए जे मण्डन मिश्र आ शङ्कराचार्यके बीचमे जे छै लड़ाइ भए गेलै रहए तऽ ओहोसभ सुनैमे एलैए तऽ लेकिन आब ई बहुत हमरा गाँवमे जे छै हर बेर जे छै ओकरापर सेमिनार होइत छै आ बहुत सारा फैसला निकलैत छै जे किओ कहैत छै ओहिमे सेमिनारमे आबिके बहुत आदमी कहैत छै लड़ाइ भेल रहै बहुत आदमी कहैत छै लड़ाइ नहि भेल रहै तऽ इहो पर वाद विवाद जे छै ओहो बनल रहैत छै साले साल लेकिन इएहसभ मुख्य घटना छै जे हमर गाँवके बहुत ज्यादा प्रचलित छै